आं मोजां मोनसिन्नाय बिजाबनि सिरिस थ' दङ माने गोबां मोजां मोननाय बिजाबफोर दङ बेनि गेजेरावनो आङो सुंद' सल'फोरखौ बांसिनै मोजां मोनो सुंद सल'फोरखौ आङो थाब फरायखाङो लोगोसे माखासे साफा सानै लिरगिरिफोरनि सुंद' सल'खौ आङो जोबोरै मोजां मोनो फरायनो मानो होनोबा रमान्टिक रमान्टिक सुंद' सल'फोरखौ आङो फरायनानै बिराथ मोजां मोनो ओमफ्राय बिसोरनि सल'फोरखौ फरायनानै आङो आखुफोराव गोथौयै हाबलांनो हानायबायदि मोनो गावखौनो बेनिखायनो आङो बेफोरखौ फरायो ओमफ्राय जैस्रि बर'नि जिउ साहारानि बिदुइन बेखौ आङो गोबां खेब फरायबाय माब्लाबा समाव आङो एसे गोसोखौ लोरबां मोनब्लाबो फरायो ओमफ्राय ओरैनो थानाय समावबो बयखौबो फरायनाय जायो बिदिनो फरायबाय आरो आं खेबथाम खेब्रैसो